ناسک ضلعے کی تاریخ کی اگر میں بات کروں تو ایک تاریخی قلعہ ہے یہاں پر بہت بڑا تالک تاریخی قلعہ ہے جو بہت ہی اچھا اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پرانا ہے اور گزشتہ برسوں میں ہم اگر اس کی ترقی کی بات کروں تو ناسک ضلع بے حد ترقی کر رہا ہے یہاں پر ہر نئی ٹیکنک استعمال کی جا رہی ہے دن بہ دن یہ قدیم دور سے نئے دور میں آتا چلا جا رہا ہے پہلے قدیم دور میں یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا لیکن یہاں پہ کچھ ایسے واقعات ہیں جو میں آپ کو اور کمینٹ کے ذریعہ بتا دوں گی کہ یہاں پہ بہت سارے اہم واقعات ہوئے جس سے یہ جدید ترقیوں میں تبدیل ہوتا چلا گیا یہاں کے اگر میں مشہور شخص کی بات کروں تو یہاں پر بہت سارے اہم شخصیات ہیں جیسے پئے اور یہاں پہ اگر میں بات کروں کہ پہلے یہاں پہ میونسپلٹی کارپوریشن نہیں ہوتی تھی ام میونسپلٹی اور موریان ڈینسٹی اینسینٹ ناسک یہ سب بنتا چلا جا رہا ہے جس سے ناسک ضلع قدیم دور سے میونسپلٹی کارپوریشن اور وغیرہ چیزوں کے بن جانے سے یہ جدید ترقی میں ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہاں کی تاریخی شخصیت کا نام بتاؤں تو یہاں کی ناسک ضلعے کی تاریخی شخصیت کا نام یہ ہے کہ یہ ٹیپو سلطان اور بہت سارے الگ الگ ہیں جن کو جو تاریخی شخصیات ہیں